جب ہم چھوٹے تھے ہم بہت ہی شرارتیں کرتے تھے جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری والدہ ہمیں بتاتی تھی کہ آپ جب چھوٹی تھی آپ ہمیں بہت تنگ کیا کرتی تھی اور بہت ہی شرارتیں کیا کرتی تھی کبھی تو سامان توڑ دیا کرتی تھی کبھی روتی تھی کبھی تو بہت گھومنے کی ضد بھی کیا کرتی تھی تو ہم آپ کو منایا کرتے تھے تو آپ رو دیتی تھی کبھی آپ اپنے والد صاحب کے لیے روتی تھی اور جب آپ کے والد آتے تھے تو ان کے پاس جا کر ہمارے پاس آتی ہی نہیں تھی جب میں چھوٹی تھی تو اپنے بڑے بھائی بہن کے ساتھ کھیلتی تھی اور ان کے ساتھ پڑھنے جاتی تھی اور ان سے لڑائی بھی کرتی تھی وہ بس مجھے پیار کرتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو اسکول سے آتے وقت میں راستے میں بہت پریشان کیا کرتی تھی ایک دن تو مجھے بھی یاد ہے بائی سائیکل سامنے سے آ رہی تھی اور اس سے میرا سامنا ہو گیا اور میرے پاؤں پر چوٹ لگ گئی تھی اور آج بھی اس کا نشان میرے پیر پر ہے تو میرے والدہ جو ہے مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی تھی تو مجھے تو میری والدہ نے کچھ نہیں کہا بڑے بھائی بہن کو ہی ڈانٹا کیا آپ لوگوں سے ان کا دھیان نہیں رکھا جاتا تو میرے بھائی بہن نے بتایا کہ والدہ چھوٹی بہن جو ہے ہمیں بہت پریشان کرتی ہے راستے میں تنگ کرتی ہے ہم ہاتھ پکڑتے ہیں تو ہاتھ ہی نہیں پکڑواتی تھی تو میری والدہ مجھے بھی سمجھاتی تھی کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے بڑے بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کر آتے ہیں تو پھر سے میری والدہ نے مجھے اپنی زمہ داری نبھائی میری والدہ نے اور میری والدہ پھر مجھے اپنے آپ لے کر لے کر جاتی تھی اسکول اور وہاں سے واپس بھی خود ہی لاتی تھی پھر سے میرا بہت دھیان رکھا گیا تو میں اپنے والدہ کی ہے پھر بات پر پوری اترتی تھی میں نے جو ہے سمجھنا شروع کیا میں اپنے والدہ کی بات پر غور کرتی تھی جب میرے چوٹ لگی تو مجھے محسوس ہوا کہ چوٹ لگی درد ہو رہا ہے تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو آج بھی ہماری والدہ جب ہمیں بتاتی ہے تو ہمیں اپنے بچپن کی یادیں جو ہے بہت ہی اچھی لگتی ہیں جب ہم اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں نا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں اپنے بچپن میں سوچ کے کہ ہم کتنی شرارتیں کیا کرتے تھیں کتنا مزہ کرتے تھیں پہلے کے پہلے بچپن میں ہم کتنے جو ہیں آپس میں جو ہے بڑے بہن بھائی کے ساتھ میں آپس میں مل کر کھاتے تھے اور ان کے ساتھ میں ہی سوتی تھی میں اپنی بڑی بہن جو تھی ہماری میں ان کے ساتھ میں ہی سوتی تھی